मा'राज एह् जेह्डा हीटर होंदा हीटरै च सारें शा शैल चीज होंदी बा एह् एह्बिजली कन्नै चलदा जेह्दे कन्नै कि रुट्टी बी तौली शैल पकी जदीं ऐ ते कन्नै भांडे बी काले निं होदें जेह्दे ने कि लोक इस्सी अस ओह्ले करी सकने इसी लेइयै रसोई लाई सकनेआ बिजली कन्नै चलदा जेह्दे कन्नै कि भांडे बी निं काले होने ते जेह्दे कन्नै रुट्टी बी शैल बनदी ते एह्सारें शा शै स्हेई तरीका ऐ ते जिस कन्नै अस ओह् करी सकने ओह्रु फु जेह्दे कि रुट्टी बनाई सकने आं हीटर उप्पर ते ओह् हीटर शैल होंदा